जुनार फिसिनायाव जों अमा फिसियोब्ला जों न'नि गुन्दैजोंनो फिसियो जेबो मुलि एबा माबा मोनसे भिटामिन जों जेबो होआ आरो मोसौ फिसियोब्ला जोङो बारि गुवार हिसाबै गामियाव थानाय बेयावनो जों खननै खास्लायो आरो दै दौवो बिदि आदबजोंनो जों जुनारफोरखौ फिसियो जेबो जाग्रा मुवा बाजारनिफ्राय एबा बबेनिफ्रायबा लाबोना जों होवा अमा फिसिना जों मुलाम्फा मोनो जे जोंहा बोसोराव खेबसे फिसाफोर फरायनायाव थाखा फैसाफोर नांगौ जायोब्ला जों बे अमा मासे सिथारोब्ला जेरै जि रोजा बा जिबा रोजा रां मोनो बेफोरजों जों एसे सहाय मोनो बेनोजे जोंनि मुलाम्फा आरो बोरमा फिसियो जोङो बोरमानोथ' जों जेबो आदार होनांखाया गांसोल' होखायो बोरमाखौबो जों बिदिनो सानसेयाव खेबनै खास्लायो अखाफोर हायोब्ला जों गाम्बारि एबा खान्थाल बिलाइफोर होना दोनो न'आवनो बिदिजों जों गामियाव जिब जुनार फिसियो मोसौ बोरमा अमा दाउ लानानै जों मुलाम्फा मोनो